हाँ गर्मियों के दिन होते हैं जब मेरी ड्राॅइंग करने का मन नहीं करता क्योंकि जब मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है और जब आलस आता है तो ड्राॅइंग करने में कोई मजा नहीं आता और लाइट भी चली जाए तो फिर पसीने से पेपर खराब हो जाता है तो मैं अपनी ड्राॅइंग करने की शिक्षा को मोबाइल पर ही देखता रहता हूँ जिससे मुझे एंगल और शेप बनाने की आकृतियाँ सीख जाता हूँ उनसे और फिर धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि डेली की दिनचर्या में मुझे टैम नहीं मिल पाता है इसे डेली दिनचर्या में से है धीरे धीरे आधे घंटे या एक घंटे का समय निकाल पाता हूँ रोज उसमें ड्राॅइंग मैनेज करता हूँ ड्राॅइंग सीखने की कोशिश करता हूँ